ہندوستان میں چند دنوں میں کچھ بڑھنے والی نئی ملازمتیں یہ ہیں کہ لوگ یوٹیوب پر ویڈیو بنانے لگ گئے ہیں یوٹیوب پہ انسٹاگرام پہ فیس بک پہ ان سب چیزوں پہ ویڈیو بناتے ہیں وہ پیسہ کماتے ہیں اپنی ویڈیو کو وہاں اپلوڈ کرتے ہیں جس سے ان کے اکاؤنٹ میں پیسہ ان کو ٹرانسفر ہوتا ہے اور ایسا کرتے ہیں لوگ اب کے زمانے میں لوگ ایسا کر رہے ہیں اور لوگ جو ہے روزگار ڈھونڈ رہے ہیں سکون ڈھونڈ رہے ہیں بچے تعلیم ڈھونڈ رہے ہیں اور بوڑھے لوگ روزگار ڈھونڈ رہے ہیں اور زندگی میں سکون کی تلاش میں نکلتے ہیں روزگار کی تلاش میں نکلتے ہیں وہ کام کاج کی تلاش میں نکلتے ہیں ان سب چیزوں کو آج کل کا انسان ہندوستان میں ڈھونڈ رہے ہیں جوکہ بہت ہی مشکل سے مل پاتی ہیں ان چیزوں کو ڈھونڈنے کے لیے وہ ادھر ادھر پھرتے ہیں وہ ادھر ادھر سب میں کام مانگتے ہیں ڈھونڈتے ہیں روزگار مانگتے ہیں لیکن ایسا کئی بھی کبھی نہیں بھی ہو پاتا ہے